आथिखालाव जोङो एम एल ए फोरजों लोगो लालायनाय जोंहा दङ आरो बेजों लोगोसे एम सि एल ए बिथांजों लोगो लालायनायावबो जोङो दङ नाथाय बरथमाननि जिनाखि परिस्थिथि बे परिस्थिथियाव सोरखारनिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनथाया गोबां ओ सिमिथ' जानानै फैबाय सफैया थाखा फैसा नुनायल' जायो खोनानायल' जायो नाथाय जौगाखांनायनि बेलायाव दा जेबो गैथ'आ एम एल ए फोरनि फान्डनिफ्राय जिखिनि एफा एनै जायफोरा थाखा फैसा गारनानै हानथियो बिथांमोनहा मोनो नाथाय जौगाखांनायखौ बेनि गेजेरजों बेरखांनायखौ नुवा दा एम पि एम एल ए फान्ड आवगायाव जेरैबायदि दङमोन बेबायदि फान्डफोर दाबो दङ नाथाय जोङो गामियारिनि जौगाखांनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोना माखासे पलिटिकेल वायसआव थाखा फैसा सफैनायफोरा सोरखारनिफ्राय मोननायफ्रा बिथांमोनहानो गासैबो मिथिजोबनाय आरो बिथांमोननि गेजेरजों जा जौगानांगौखौ बानायनांगौआव बिथांमोनहा नोजोर होया जेब्ला भट नांगौ जानानै फैयो बे समाव न'खर न'खर गिदिंबायो गामि गामि बिसोरो मिथिं खुंफैयो नाथाय जेब्लानाखि इलेकशन जोबनानै थाङो बे समाव जायफ्रा देरहानानै थांबाय बिथांमोनखौ लोगो मोननाया गोब्राब जायो बिथांमोननि न'खराव जोङो एप्लिकेसोन होनो थांब्लाबो लाइनाव थानाङो आरो लेखाफोरखौ हैनायल' जाहैयो माखासे बस्थायाव सोनानै बिसोरो ओरैनो गारनायबायदि जोङो नुयो सतखारा सासेल' मोजां रोखोमै जायफ्रानाखि सोमोनदो दङ बिसोरल' मोनो आरो बिसोर मोननायजों लोगोसे थाखा फैसा गारखानाय थानायखाय जौगाखांनायाव बाहायनायाव गोब्राब जायो जोंनि सोरगिदिं जिखिनि एम पि इलेक्टेट दङ एम पि इलेक्टनि मावनांगौ हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो बिसोरनि मावनायाव मा मा रायजोनि थाखाय लुखांनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो नुनो मोना